आं दैनि फिलतार खालामो हाथायाव बायनानै दैफुखौ बायनानै अन्थाइ बाला हानानै फिलतार खालामो नाथाय अन्थाइ बाला थायोब्ला आङो फिलतार खालामो थाखाय मोनसे दैखर रिं बो बानायो नाथाय बे दैखर रिङायावबो आङो दोखौ बानायनानै थुफ्लंनानै एबा माबानानै अन्थाइ बाला होनानै बे सायावबो फिलतार खालामो नाथाय आरोबाव दंफांनि जोङो बानायो दंफांजोंबो बानाय नानै जोङो फिलतार खालामो नाथाय दंफांखौ ओरैबायदि दोनांगौ गाजोलजों दोनानै बा माबानानै गासैखौबो बक्स बायदि बानायनानै फिलतार खालामनाया थुफ्लंनानै बा बै माबाखौ थुफ्लंनानै बेफोरबादि खालामो आरो फिलतार खालामो नाथाय आरोबाव जोङो स्टिलनि मुवा बेफोरखौ बायनानैबो थुफ्लंनानै फिलतार खालामो नाथाय आरोबाव मोनसे बाव जेखुनु बुसथु माबा मोनोब्ला प्लासटिकफोरनि बथलफोर बा बेबायदिनो माबा मोनसे गिदिर सिन बथल गिदिरसिन मोनोब्ला जोङो बेफोरावबो फिलतार खालामनांगौ बो जाहैयो आरो जों आरो

न'आव दै गाज्रि बे दमखलनि आइरन फैयोबा जों बेफोरखौ फिलतार होनानै लोङो बाला अन्थाइ सोनानै जों बे दैफुयाव बे दैखौ होनानै जोङो फिलतार खालामो बेहाय आरोबाव जोङो बे दैखौ दुंग्रा फ्रावबो जोङो अन्थाइ बाला सोनानै बैफोरखौ थुफ्लंनानै जोङो फिलतार खालामनानै लोंयो आइरन जाब्ला ओमफ्राय माबाफ्रावबो खालामो बिदिनो दुंग्रा गिदिर गिदिर बा गामला गिदिरफ्राव जोङो प्लासटिकनि गामलाफ्रावबो जोङो अन्थाइ बाला हानानै फिलतार खालामनानै जोङो बेफोरखौ लोङो हाथाय बाजाराव जोङो न'आव गैयाब्ला न'आव गैयाब्ला दुंग्रा गिदिर बायनानै जोङो बेफोरखौ फिलतार खालामनानै लोंनाय जायो बावनो फोजोबाय